हैलो जय झूलेलाल तव्हां चित्रा पिया ॻाल्हायो का बि ॻाल्हायां हा मां तव्हां वटि आई हुयमि न हेयर स्टाइल ठाराइण ऐं हाईलाइट कराइण त मां हीअंर मुंहिंजी भाउ जी शादी हुई त मां उते वई हुयमि त उते सभिनि खे तव्हांजी हेयर स्टाइल ऐं हूअ हाईलाइट ॾाढा वणिया हुआ त हाणे मां हा मां मां तव्हांजो नंबर ॾिनो आहे उन्हनि खे उन्हनि चयो असां थोड़नि ॾींहनि खां वरी वेंदासीं हा मां उन्हनि खे चयो आहे ईअं न तव्हांजो नंबर ॾिनो आहे उन्हनि मूंखां तांजो नंबर बि वरितो आहे ऐं मां उन्हनि खे चयो आहे

हा हा मां सभिनि खे चयो आहे ऐं तव्हां ॿियो कुझु छा कंदा आहियो तव्हांजे पार्लर में अच्छा त तव्हां बि घणे में कंदा हीअ सभु शयूं अच्छा अच्छा हा सही आहे अच्छा अच्छा हा त मां पहिरीं तव्हांखे बुकिंग कराईंदीमाव पोइ मां न उन्हनि खे वठी ईंदीमाव

हा मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमाव केरु हूंदो त अगरि ज़रूर ॿुधाईंदीमाव मां उन्हनि सभिनि खे तव्हंजी हेयर स्टाइल एॾी वणी एॾी वणी उन्हनि सभिनि मुंहिंजी एॾी तारीफ़ कई जो मां तव्हांखे छा ॿुधायां हा उहो त ख़बर आहे हा मूंखे त ॾाढी वणी तव्हांजी जेका हेयर स्टाइल अथव ॾाढी तमामु वणी मूंखे मूंखे बि कोई कमु करिणो हूंदो त मां कराईंदीमाव वापिसि तव्हांखां अची करे हा हा मां कराईंदमि हा ॿियो मां पुछां पई की तव्हां हिन कलर वग़ैरह कंदा आहियो वारनि में अच्छा त तव्हां वटि मतिलबु गर्ल्स कंदियूं आहिनि की तव्हां खुदि कंदा आहियो अच्छा अच्छा हलो ॾिसा थी पोइ मां मुंहिंजी साहेड़ियुनि खे नंबर ॾिनो आहे पोइ असां ईंदासीं तव्हां वटि हलो ठीकु आहे न हा हा